अस्स डोगरे आं ते हिंदू स्हाड़ा धर्म ऐ स्हाड़े धर्म दे बिच इयै भाई सबेरे शामी रब्ब दा ना लैओ अपना धर्म स्हाड़े धर्म दे बिच एह् ऐ भाई कोहा दी मदद करो सेवा करो शैल अपने कोला बड्डे गी आदर सम्मान देओ पूरा उसी करो ते ओह् करना स्हाड़े धर्म दे ब इयां स्हाड़े देवते दे जगह नै उत्थै लंगर लाओ उत्थे करो कम्म लंदा दा बिच कम्म करो कोई भांडे मांजदा कोई किश करदा कोई अपनै रूट्टी बनांदा उत्थै रसोई लग्गियै स्हाड़ै जेह्ड़े धर्म दा आखदा भाई जेह्ड़ा कोई स्हाड़े कोला बचैरा कमजोर ऐ ओह्दी मदद करनी चाहिदा ओह्दा उसी ओह् करना चाहिदा ओह्दे कन्ने ओह्दा साथ देना चाहिदा ते फिर ओह् करना चाहिदा स्हाड़े मत सबेरे शामी अपने रब्ब दा नां जपो ते स्हाड़ै धर्म जेह्ड़ा आखदा भाई सारें कन्ने रली मिलिये रौह्ना चाहिदा इक दुए कन्नै ओह् नी करनी चाहिदी कोई कोहा ने गुस्सा नी करो कोहा ने गिला नी करो कट्ठे रोवो कट्ठे जेह्ड़ा कोई अपने ओह्दे कोला भड़के दा उसी ओह्दे कन्ने चलिये उसी रस्ता लाओ हर बंदा इयै करै भाई जेह्ड़ा अपना रब्ब दा नां लैना चाहिदा ते अपने धर्म गी जगाना चाहिदा जेह्ड़ा स्हाड़ा धर्म ऐ हिंदू धर्म एह्दे कन्नै शैल अपने देवी देवतें दा बी गुणगान करो ते इंदी ओह् करो अपने रचना लाई रक्खो ते जेह्ड़ा कोई स्हाड़ै इत्थे सेवा करनी चाहिदी दान करना चाहिदा कोहा गी कपड़े दा दान करो कोहा गी बचैरे गी राशन दान करू उड़ो जो बी अपने जुड़दा बनदा कोहा गी चप्पलां दान कीतियां कोहा गी बिस्तरा करी दित्ता किश कोई खट्ट मंजा जेह्ड़ा स्हाड़ै कोई जुड़ै कीता अपने कोई दान अपने देवतें दी जगह गे उत्थे कुते कोहा गी पक्खा लाई आए चां कुतै किश करी आए पानी पलाई आए कोहा गी त्रेहाए दे बंदे गी पानी पलाना एहबी बड़ा बड्डा पुन्न ऐ अपने स्हाड़े धर्म च एह् ऐ भाई कोहा गी कोई जरूरतमंद कोहा गी अगर ओह्दे कोई बंदा कम्म आई जा ते इयै स्हाड़ा जेह्ड़ा हिंदू धर्म साह्नू सिक्खेआ दिंदा भाई हर बंदे दे अंग संग रौह्ना चाहिदा कुसा दा साथ नी छड्डना हर बंदे गी अपने कन्नै लेइयै चलो ते निक्का कोला लेइये ते बड्डे तक्क अपना जेह्ड़ा हिंदू धर्म ऐ स्हानू इयै सिक्खेआ दिंदा कुतै देवतें दी जगह जाओ शैल ओह्दी ओह् करो शैल इसी मत्था टेको शैल ओह् करो कट्ठे रौह्ना चाइदा अपने कुतै देवतें दी जगह लंगर लग्गा दा जां कुतै अस कुते चली जन्ने आं ते अपने शैल अपने ध्यान लाइयै ते कम्म करो स्हाड़े इत्थै दाती जाना हर ऐतवार उत्थै लंगर लग्गे दा ऐ कोई कम्म करो उत्थै लंगर बिच्च कुतै भांडे चुक्को प्लेटां मांजो जां स्हानू जेह्ड़ा हिंदू धर्म साढ़ा कम्मा दी ओह् स्हानू ओह् करना चाहिदा जागरूकता देनी चाइदी अस जेह्ड़ा बी एह् स्हाड़ा हिंदू धर्म आखदा भाई एस्स कम्मा दे बिच अगर अस अपने जियां लंगर दा बिच्च कम्म करगे ते स्हानू जेह्ड़े साहड़़े दिला गी शांति लब्भनी ऐ ते इस आस्तै अस जित्थै बी लंगर लग्गे दा होवे जां जित्थै बी कोई भंडारा होआ दा होवे ते अस उत्थै शैल लग्गी पलचियै कम्म करने आं ताकि जेह्ड़ा स्हाड़ा कोई जिंदगी दे बिच कोई पाप होए दा स्हाड़े कोला ते उस पापा दा स्हाड़े पर रब्ब ध्यान देऐ इस आस्तै अस्स एह् अपने कट्ठे भंडारे दे बिच अपना कम्म करने आं कोई किश करदा कोई किश करदा जित्थै कोई बंदे दी जरूत होवे अस जगह खलोई जन्ने आं भाई इस जगह अस्स बंदे दी जरूरत ऐ ते उत्थै कम्म करना चाहिदा अपने शैल हिंदू धर्म दे बिच जिन्ना स्हाड़े कोला हुंदा अस कीता अस हिंदू धर्म गी मन्नने आं अपने हिंदू आं अस ते हिंदू धर्म गै मन्नने आं इस आस्तै अस सबेरे शामी रब्ब दा नां लैन्ने आं अपने रब्ब गी याद करने आं ओह्दे कन्ने स्हाड़़ा जेह्ड़ा जीवन ऐ जेह्ड़ा थोह्ड़ा ओह् होई जंदा चंगा होई जंदा सफल होई जंदा चंगा होई जंदा स्हाड़ा जीवन ते भाई अस्स ओह् करने आं इसी सबेरे शामी रब्ब दा नां लेइयै अपने हिंदू धर्म गी जगाने आं